ई कहय छथिन अहाँके इन्ने कए गो लड़िका गेल हन फौजमे की करय लए चाहय छियै हम फौजमे जाइ लए चाहय छियै तऽ भिनसरिके सुति उठल उ दौड़यके शुरू कयलक अइ हम जेबय फौजमे जेबय नौकरी हेतय कहलक कतेक स्पीड दौगबय जतेक स्पीड दौगबय तब ने हूँओं परीक्षा होइ एक तरफसँ दौगयके फैड मारलक एना सँ ओना भेल तब नौकरीमे हासिल कयलक उसब तऽ हमरा गाँवमे अभी तक लए मेसना गाँवमे एको गो हासिल नहि कयलक हन खाली दौग भाग करइए ओकर तैयारी करइए फौजके हम ई कहब जानलिए ओइके बाद दस गो छौड़ा यऽ भिनसर कऽ देखइ छियै हम खूब कए दौगैत रहइए कहलक हम जेबइ बौआ हे ई चीजके तैयारी करय की चीजके तैयारी करय छै तऽ हम्मे अथी फौजीके तैयारी करय छियै आर्मी जेकरा कहइ छियै वएहके तैयारी करय छियै हम सोचय छियै ईसब हमरा मिलय गाँवके विकास करियै हँ फलनमाके बेटा गेलइ हन फौजमे गेलय हन नौकरी भेलय हन बढ़िआँ नम्बर आनलकै ओकरा नौकरी भइए जेतइ फौजमे एनासँ एना कयलक जानलिए इएह सब बात छै कहब ओहेन छै पाँच सात गो छौड़ा दौगयमे भिनसरके उठल पाँच छओ बजे जूता पहिन लेलक हाफ पेंट पहिन लेलक हाफ टी शर्ट या गंजी आओर दौगय लए शुरू भऽ गेल अपन दौगैत रहल दौगैत रहल खूब एक डेढ़ घण्टा दौगल ओकर बाद आयल घरमे बादमे कोइ पूछि देलक बौआ क दौगय छै कुछोके तैयारी करय छै तऽ कहलक हँ फौजीके तैयारी हम करय छियै भगवानके दया रहतै तऽ नौकरी मिल जेतय नइ तऽ नहि मिलतै अपना पढ़य लिखय छियै अपना देखय छियै हँ तऽ बढ़िआँसँ ध्यान देबे तब ने फौजमे नौकरी हेतौ ओनाहिते नौकरी नहि हो जाइ हइ ने से सब बात हइ दौगियौ मेहनत करियौ अहाँ सब तब विकास करबय गाँवके नाम रौशन करबय अहाँ समस्तीपुर जिलाके इएह सब बात यै हमहुँ सब चाहय छी करयै मगर हमरा सबके की कहू वएह छौड़ा सबके देखलहुँ करैत हमहुँ सब रे हमहु सब करितियै रऽ हम छोड़िये देलियै पढ़ाइ तू सब विकास कर मेसना गाँवके इएह सब बात छै कुछोमे कुछोमे नौकरी करैत रहऽ तब ने मेसनाके विकास हेतइ तब ने कहतइ फलनबाके बेटा एना कयलकै ओना कयलकै विकास कयलकै ओकरो देखौंसेमे सब पढ़त लिखत इएह सब बात छै सुनलियै हम्मे सब इएह बात कहब पढ़ियौ लिखियौ धूम धामसँ आगे बढ़ियौ गाँवके रौशन करियौ मैआ बापके रौशन करियौ कोनो हासिल लअके आबू किछु लऽके आबू नौकरी करियौ फौजमे भऽ गेलइ ट्रेनमे भऽ गेलय कुछोमे नौकरी होइके चाही हमरा गाँवमे तेनाहिए यै एगो इंजीनियर सब यै इंजीनियरमे नौकरी भेलय बहुत हासिल कयलकै बहुत पढ़लकै लिखलकै बहुत खर्चा लागलय अभी अभी उ नौकरीपर यै कहलक हँ ओकर फलनमाके बेटा अभी इंजीनियरिंग कयलकौ हँ देखही नौकरी मिलल हन तूहो करबीही तब ने तोरो नौकरी मिलतौ कुछोमे नौकरी मिलतौ इएह सब बात छै अहाँ सब पढ़ियौ लिखियौ हम्मे सब कहब इएह बात अहूँ सब दियौ पढ़ाइ सबमे ध्यान हम्मे सब कहब इएह गिनती हइ काम धन्धा सब दिना होइते रहतै पढ़नाइयो लिखनाइ होइ हइ जरूरी हइ जानलियै अपना पढ़ियौ कतौ जेबय तऽ पइढ़ेके किछु होइ छै ओना किछु नहि मिलय हइ जानलियै इएह बात छै सुनियौ